अस जेल्लै मंदर जन्ने आं ते असें डंगरे ई मतलब जेह्ड़े बी डंगर भुक्खे भाखे होंदे ना उ'नें गी दिक्खियै अस कुछ ना कुछ पाई ओड़ने होने आं डंगर जेह्डे़ होंदे ना बडे़ मतलब ओह् बोली ते ऐनी सकदे बचारे पर उ'नें ई भुक्ख भाक्ख लग्गी दी होंदी फिर सानूं दिक्खियै ते तरस आई जंदा डंगरें उप्पर डंगर होंदे बडे़ चंगे न बचारे ठीक ऐ असें बी डंगर रक्खे दे होंदे हे इक टैम पर दो दो त्रैऽ त्रैऽ साढ़ा एह् बॉर्डर लाका कंढी लाका ऐ ते साढ़ियां गलियां गूलियां बी ऐनी बनी दियां ते सानूं जेह्ड़ा डंगर बन्नने बुन्नने दी तंगी होंदी ऐ साढ़ा कच्चा रोड ऐ ते इक बारी साढ़े डंगर अंदर ऐनी बन्ने दे पानी ऐनी घर ते कल पानी लेइयै पानी पलान जाना हा एह्का ते गली च लैता ते डंगर डिग्गी पेआ ते डंगरे गी बचारे गी लग्गी गेई ते लग्गी जादा ही बचारे गी ते फिर सानूं पट्टियां पुट्टियां कराने दी जरूरत पेई गेई पट्टियें दा खर्चा ते मतलब आइया हून केह् करना फिर केह् आखना आई गया पर साढ़े इद्धर बॉर्डर लाका ते इद्धर बम्ब बूम्ब बी पौंदे पौंदे न कदें कदें एह् केईं बारी मती फायरिंग होंदी ऐ ते फिर सानूं तंगी होंदी ऐ डंगरें गी कु'त्थें लेइयै जाना ऐ डंगरे गी लेइयै असें जाई निं सकदे ते आपूं नट्ठना पौंदा ऐ बम्बें च फिर केईं केईं बारी अस डंगर बी लेई जन्ने आं इक बारी बम्ब पे यकदम ते असें आपूं नट्ठियै घरे आह्ले सारे चलियै ते डंगर बचारे रेही गे असें सोचेआ केह्डे़ बम्ब पौना साढ़े घरा च उसी रात साढ़े घर पेआ बम्ब ठीक ऐ बम्ब पेआ ते ओह्दी फिंगरा फूंगरां जेह्ड़ा बम्ब जोल्लै फटदा ऐ ठीक ऐ बम्ब पैह्लें बम्ब ब'ज्जेआ कन्धा कन्नै ते असें डंगर ब'न्ने दे नलके दे कन्नै डंगर नलके कोल बज्झे दे बम्ब फट्टेआ ठीक ऐ फिर बम्ब ब'ज्जेआ सिद्धे डंगरे बचारें ई डंगरे ई लत्त ई बी लग्गी इक गी इक दी बचारे ई मुंडी बी लग्गी दी फिर ओह् बचारे काफी दिन रुट्टी राट्टी निं खंदी इलाज बी कराया बेचारी फिंगरां कड्ढियां ते इक ते बस्सा हा बचारा निक्का जेहा डंगरे दा ओह् बचारा गेआ मरी हून केह् आक्खी सकने हां भाई सिद्धी जेही गल्ल ऐ साढ़ा बॉर्डर इलाका ऐ असें डंगरे ई साढ़ा डंगरे कन्नै जेह्ड़ा प्यार नी ओह् काफी काफी हद्द तक बड़ा जादा बाउंड ऐ उं'दे कन्नै मतलब जुडे़ दा आं अस डंगरें कन्नै डंगरें ते असें सिद्धी जेही गल्ल ऐ साढ़े अपने खेत्तर ऐनी असें लोकें कोला मतलब जमीन जमून साढ़ी अपनी इ'न्नी निं ही काफी निं ऐ ते केईं बारी वेदर वूदर मौसम बी खराब होई जंदा डंगर डूंगरे फिर बचारें ई कु'त्थुआं घाऽ घूऽ पाना होंदा तुसें गी पता ते ऐ फिर सारा ते लोकें ई इ'यै आखना यार कि अपने डंगर डूंगर रक्खे दे होंदे उं'दी देख भाल करा करो ऐं डंगरें ई ना केह् हा कि एह् गाईं गौऽ माता होई बच्छे होइये लोक अज्ज कल केह् करदे कि गौऽ माता रखदे जेह्ड़ा उं'दा बच्छा होंदा बच्छे होंदे बच्छा उसी लोक कड्ढी ओड़दे सड़कें उप्पर छड्डी ओड़दे एह् बी गलत होंदा ऐ ठीक ऐ असें भामें बच्छा होऐ जां हून इक जनानी होंदी ऐ ओहदा भामें मुड़ा होऐ चाहे कुड़ी सानूं रखदे ऐ नी हून इ'यै गल्ल ना इ'यै सोचना डंगरे भामें मेल होऐ भामें फीमेल होऐ रखना चाहिदा इ'यां छड्डना निं चाहिदा आं में बी बड़ी बारी शैह्र जन्ना ते अग्गें दिक्खना बचारे सिंग आह्ले बड़े जानवर होंदे बचारे धुप्पा सड़ा दे होंदे बचारे सड़के उप्पर होंदे बचारे ते इ'यां निं करना होंदा कि डंगरें ई रखना होंदा चंगी तरह ठीक ऐ जे गौऽ सानूं दुद्ध देआ दी ऐ ते ओह् बी गौऽ अगर दुद्ध दिंदी ऐ ते फिर बच्छा बी ते बचारा एह् ते ओह् बी बचारा जानवर ई ऐ उ'नें कु'त्थूं खानी बचारे ने चार पट्ठे अस बच्छे गी पाई ओड़गे ते केह् होई जाना कक्ख निं होंदा ऐं साढ़े डंगरे मतलब बड़ी हेल्प कीती दी बड़ी सेवा कीती असें डंगरे दी ते डंगरे बी सानूं बड़ा दित्ता अच्छा में थाह्नूं गल्ल सना 'रदा हा बम्ब पेआ ते डंगर बचारे इक बच्छा गेआ मरी ऐं साढ़ी गांई बी बचारी कुछ दस बारां दिन गांई ने रूट्टी निं खाद्धी ते काफी हद्द तक मतलब बड़ी लग्गी गेदी ही अंदर तक नाड़ां नूड़ां ब्लॉक होई गेदी ही फट्टी गेदी हियां ते फिर असें केह् करदे हे असें फिर डंगरे पाई ओड़ेआ जो पाना हा ठीक ऐ रूट्टी राटी असें रोज पट्ठे पूट्ठे पांदे रेह् आं अस रूट्टी बी पांदे रेह् आं साढ़े पिंड मतलब चंगा ऐ कुसै दे घर डंगर नेईं होंदे ते ओह् बचारे फुलके फालके बनाई ओड़दे ते साढ़ी गांई गी पाई ओड़दे सबैह्रे आह्नियै आं सबैह्रे केह् शामीं बी आई जंदे चौल फुलके फालके बचे दे होंदे आटा ओटा बचे दा होंदा साढ़े घर आह्नियै पाई ओड़दे न लोक बडे़ चंगे न साढ़े पिंड़े दे बचारे इ'न्नी हद्द तक ठीक न ते साढ़ा पिंड गै नेईं मतलब सारे पिंडें च एह् होना चाहिदा कि गौऽ माता हुंदी पूजा करनी चाहिदी गौऽ दी जानवर हून मिगी उ'ऐ गल्ल करा दा हा जानवर ऐ नेईं के गांई गै ठीक ऐ जानवर कुत्ता होऐ बिल्ली होऐ जेह्ड़ा बी तुसें जानवर रक्खे दा जेह्ड़ा रक्खे दा नेईं बाहर गै कुतै लब्भी जाए ते ओह्दी सेवा करा करो ओह् उं'दे काफी दिन पैह्लें वैष्णो माता गेआ ते उ'त्थें कटरे ई रातीं बरखा होआ दी ही ते में बाहर गेदा हा ते में दिक्खेआ बचारिया गाइयां गौऽ माता बचारे गौऽ माता रानी दा कोई नेईं कड्ढदा बाहर बचारे जेह्डे़ बच्छे हे बड्डे बड्डे कट्टे हे ना ओह् बाहर कुसै ने छड्डी ओड़दे हे पता निं बचारे रातीं गिली बरखा च होवा दे ख'ल्ल बेचारे ठंडा कन्नै मरा दे हे फिर मीं दकान उप्पर गेआ इक दकान उप्परा में बनवाए फुलके फुलके बनाए कोई चाली पंजांह हारे फिर में कल्ले कल्ले गाइयें गी पाया ते गाइयां दा आशिवार्द मिलेआ घर आह्नियै ते मेरे थोह्ड़े कम्म जेह्डे़ अटके दे हे मेरे सफल होये में दिक्खेआ कि वाक्या भई कोई कम्म करना चाहिदा कोई डंगरें डूंगरे दी सेवा करै ते बंदे ई मिलदा कक्ख इ'यां थोह्ड़ी इ'यां बेरोजगार बंदा इ'यां केह् करै कन्नै हून पता केह् ऐ साढ़े जम्मू च हून जगह जगह बना दी गौऽ शाला जेह्डे़ लोक डंगर घर नेईं रखदे ओह् गौऽ शाला बनी ओड़ो गौऽ शाला बी बड़ी पूजा होंदी ऐ लोक गौऽ शाला जाइयै ते गवांऽ पुजदे न ऐनी ते लोक इ'न्ना नेईं दिक्खदे अपने घरा च बी गाइयां गूइयां होंदियां डंगर होंदे रक्खे दे ते उं'दी बी ते पूजा करनी चाहिदी गौऽ शाला जाइयै कोई बद्ध थोह्ड़ी होनी ऐ ओह् ते गौऽ शाला उं'दे ताहीं जि'नें घर नेईं डंगर होन ते बाहर जान अज्ज कल केह् आखां में लोक डंगरे च बचारे दुद्ध कड्ढदे धार कड्ढन लगदे ते लोक डंगरें ई बी मारदे न असें रक्खे दे होंदे हे डंगर पैह्लें हून ते चल बम्ब बूम्ब पे ते ओह् मरी गे बचारे हून काफी टैम होइया हून डंगर दिक्खे दे बचारे ऐं साढ़े ताऊ ने कुत्ता बी रक्खे दा हा फिर मतलब ओहदे कन्नै बी दिक्खो डंगर भामें जेह्ड़ा मर्जी हौवे हिरख होई जंदा कुत्ता रखेआ कुत्ता पंज दस दिन रखेआ ते कुत्ते कन्नै बड़ा हिरख होई गेदा हा ओह् कुत्ते दी इ'न्नी साढ़ी इ'न्नी रखवाली करनी इक बारी साढ़े घर आए चोर राती ओह् कुत्ते उ'नें गी बड्ढन पेई गे कुत्ता चोरें ई ठीक ऐ ते चोर पड़कोई गे अंदू अंदू सानूं पता लग्गेआ डंगर बचारे बडे़ चंगे होंदे ते जदूं अस कुत्ता बेचन लगे ना कुत्ता बचारा इ'न्ना रोया इ'न्ना रोया बचारा मिगी तरस आई गेआ बचारे उप्पर फिर में ऐनी बेचेआ ओह् कुत्ता हून बी असें रक्खे दा ऐ ते गाइंयें ई जेह् गल्ल तुसें पुच्छी दी ऐ कि गांईं जेल्लै टेंपल दिक्खो हर जगह च जो मंदरें ई जाह्गे ना बडे़ बडे़ प्रसिद्ध न मंदरे च उ'त्थें तुस दिक्खगे ओह् गाइयां गूइयां खु'ल्ली दियां होंदियां कुछ ना कुछ इ'यै जेहा होंदा ऐ ना सानूं ना इ'यां नेईं करना चाहिदा गलत होंदा ऐ ठीक ऐ गांईं जेह्ड़ी गौऽ माता होंदी ऐ ठीक ऐ स्वर्ग च बंदे जेकर बंदे तू गौऽ माता दी पूजा करै ना बंदा सुरग च पूजचै पुज्जी जंदा ऐ लग्गी समझ ते लोकें सारे इ'यां करना चाहिदा डंगरे दी पूजा करनी चाहिदी शैल करियै ते ऐहें स्वर्ग च पुज्जी जंदा बंदा ठीक ऐ ते गौऽ मूत्र गौऽ मूत्र गौऽ दी जो बी गोहा बगैरा होंदा ऐ ओह् चुक्कना लोक इ'यां अज्ज कल शर्म करदे गोहा ऐ गोहा चुक्कना चाहिदा चंगा होंदा ठीक ऐ इ'यां निं होना करना चाहिदा बंदे गी हां कि इक इक जानवर दी पूजा करो बस गौऽ माता दी नेईं सारे जानवर इक होंदे अज्ज कल में बड़ा दिक्खेआ ऐ बांदर बांदर पिंडें च आई जंदे लोक मारन पौंदे ते बचारे ओह् बी कुतै डंगर ऐ ना उ'नें ई बी कुछ पाना चाहिदा गलत होंदा ऐ ठीक ऐ लोकें ई समझना चाहिदा इस चीज गी इस चीज गी समझियै चलना चाहिदा लोकें गी असें ते अपने घर डंगर रक्खे दे होंदे ते किश शेड बनाए दा हा शैल गर्मियै च पक्खा लाए दा होंदा असें ते ठंडा च अग्ग बालदे हे कोल गर्मी ई मतलब चंगी सेवा कीती जेल्लै बचारे बम्ब पेआ हा ते फिर बचारे बस्सा मरी गेआ ते गांईं बी बचारी थोह्डे़ चिर बाद पूरी होई केह् करना हून होंदा ते ऐ दुक्ख ते होंदा हून केह् करना फिर पर ऐ बडा सौखा हा गाइयें दा बचारे दा सुख बड़ा हा दुद्ध मिली जंदा ऐ देहीं खाने गी मिली जंदा हा गवें दे दुद्धै कन्नै बर्फी बनांदे रेह् डैडी होर ऐं केह् करना हून दुद्ध ते मु'ल्लें लै आना पौंदा ना सारा मु'ल्लें गै ले आना हून केह् करना अपनी गांईं ते नेईं हून धार धूर फिर केह् करना हून मु'ल्लें गै जंदे आं लेन जेल्लै हून कुसै दे घर डंगर दिखचै चाह् ते आंदा गै उ'नें कुत्ता रक्खे दा कुत्ते बी में बड़ा ओह् करना होना मतलब कि कुत्ते दी बड़ी पूजा करना होना बचारे ओह् बी बड़ा सेवा करना होना में बचारे कुत्ते दी बी केह् करी सकदा बंदा ऐनी ते दिक्खो मेरी गल्ल सुनो हून तुसें गी इक कम्म करना तुसें कुत्ते बी डंगर लब्भन चाहे ओह् साढ़े घरें च चाहे ओह् गलियें च चाहे ओह् मंदरे च मेरा भ्राऽ भैन सारे लोग ठीक ऐ उं'दी पूजा करनी उ'नें ई पुज्जना भामें ओह् कट्टा होऐ बस्सा होऐ भामें गौऽ माता होऐ जु'त्थे बी लब्भे उ'नें बचारे गी रोटी पाई ओड़नी कावें गी डेली अस पानी पाने आं सारे पान कांऽ बचारे ओह् बी ते बचारे भुक्खे होंदे बचारे उ'न्ने केह् पता केह्ड़ी चीज कु'त्थें केह् करनी इ'यां मतलब डंगरें ई इ'यां मारना नेईं तो ठीक ऐ